असां संगीत में मुकेश किशोर कुमार मोहम्मद रफी मन्ना डे जा गाना ॾाढा पसंदि कंदो हा छो जो ॾाढनि जो आवाज़ अहिड़ो सुठो हर कोई पंहिंजे पंहिंजी कला सां पंहिंजी पंहिंजी शैलीअ सां ॻाईंदो हुयो हा सभु ॾाढा सुठा ॻाईंदा हा ऐं ॾाढा हर किस्मु जा गाना ॻाईंदा हा चाहे उनमें दर्द वारा हुजनि चाहे ख़ुशीअ वारा हुजनि या कुझु हुजे माण्हू उन्हीअ में गुम थी वेंदो हुयो शास्त्रीय संगीत जा बि गाना ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ख़ासि करे इनमें मन्ना डे खे ॾाढी महारथु हासिलु हुई हो अहिड़ा अहिड़ा सुठरा गाना ॻाईंदो अॼु बि माण्हू उनखे यादि कंदा आहिनि ॾाढो उहे छा त भाई गाए ताईं शास्त्रीय संगीत जो गानो ॾाढो उनमें सुठो उनमें ॻाईंदा हुया ऐं हीअ उनमें असांखे मूंखे गाननि में ॾाढो शौंक़ु आहे जीअं होश संभारियो आहे त उन्हीअ खां वठी मुंहिंजो ॾाढो शौंक़ु आहे विध्य अॼु ताईं बिल्कुलु पाण वधदो वियो आहे शौंक घटिदो न वियो आहे